हाँ मैं हार्ड कॉपी पुस्तक हैं ही पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि जब मैं हार्ड कॉपी पढ़ता हूँ तो इससे मेरी आँखों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी हार्ड कॉपी को पढ़ता हूँ तो इससे मेरी आँखों में प्रभाव दिखाई देने लगता है मेरी आँख अपने आप ही दर्द करनी स्टार्ट यानि शुरू हो जाती हैं इसीलिए मैं ज़्यादातर हार्ड कॉपी पढ़ना ही पसंद करता हूँ और बात करें किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बुक पढ़ने की तो उसमें पढ़ना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर तक किसी मोबाइल स्क्रीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देखते हैं तो इससे आँखों पर भी असर पड़ता है और इससे आपके मानसिक स्तर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है इस वजह से मैं हार्ड कॉपी पढ़ना ज़्यादा पसंद करता हूँ और बात करें हम ऑडियोबुक्स के बारे में तो ऑडियोबुक्स के बारे में मैंने सुना है किसी के द्वारा पूरी बुक पढ़ी जाती है और इसको ऑडियो के रूप में सुना जा सकता है तो इसे हम ऑडियोबुक्स कहते हैं और इसमें आप किसी भी बुक को किसी भी समय एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा सुन सकते हैं